हलो हलो हाँ भैया हाँ जी आप हम थाने आए हैं आप हमको कंप्लेन्ट लिखाना है आपके यहाँ हाँ हाँ हमको परेशानी यह है कि यहाँ कंप्लेन लिखानी है झगड़ा फतूल हो गया है इसलिए हमको कंप्लेन लिखाना है किससे बात करें हम फिर बताइए हाँ झगड़ा बराबरी के लोग हैं इसीलिए उन्हीं से हुआ है हम हाँ हाँ हाँ चोट वगैरह लगी है नहीं अन्य लोगों के भी एक दो हैं जो बचाव करने के लिए आए उन्हें भी लगी है थोड़ी बहुत लेकिन उसके तो काफी लगी हाँ हाँ आपसी था और कोई ख़ास जमीन ओमीन के लिए नहीं लेकिन आपसी घरेलू मामला पड़ोस का हाँ पड़ोस ही का है हाँ हाँ आज नहीं पहले की बात कुछ नहीं आज ही की अच्छा हाँ यह समय रात को करीब दस वस बजे के बाद दस बजे के लगभग अच्छा अच्छा ठीक हाँ ठीक ठीक ठीक हाँ हाँ वह हाँ हाँ उनके तो चोटें नहीं हैं क्योंकि वह हमारे घर पर जाकर के किया हम लोग शादी में बैठे थे आराम से कुछ पता तो था नहीं कि यह लोग अंदर जैसे काले दिल के हैं तो अब हम लोग क्या जानें ठीक ठीक ठीक ठीक बस